हलो हाँ क्या चाहिए मेडम आपको जी जी और हाँ हाँ पालक भाजी है पच्चीस रुपये किलो हाँ नहीं नहीं होगा ना वहीं के तो रेट ज़्यादा मिलेंगे

अच्छा पाँच रुपये कम कर देंगे बीस रुपये किलो ले लेना आप

हालाँकि भाजी बीस रुपये किलो है शिमला है चालीस रुपये किलो

कमला शिमला मिर्च पाँच रुपये कम दे देना आप तीस रुपये किलो ले लेना चलो अच्छा ठीक है मिर्च तीस रुपये पाव है हरी मिर्च तीस रुपये पाव है जी जी पन्द्रह रुपये अब अच्छा आप बीस रुपये पाव ले लेना

हाँ ठीक है ना पाँच रुपये कम कर देंगे आपके लिए पन्द्रह रुपये पाव दे देंगे

अरे हमको तो नहीं पुराया है ना उधर से हमको ही रेट महँगा मिला है ना मैडम

नहीं हम तो पाँच रुपया आपको कम कर सकते हैं

ठीक है ना दो तो एक दो रुपये और कम कर देंगे ठीक है ठीक है पाँच रुपये दो रुपये कम कर देंगे और और क्या चाहिए ठीक है आपको कम कर दिए ठीक है चलो

अरे सब्ज़ी बेच रहे नहीं सोना अभी मिल रहा नहीं है ना सब्ज़ी का रेट चढ़ा ही हुआ है ना मेडम सब्जी का रेट सब्ज़ी का रेट चढ़ा ही हुआ है ना मैडम अभी कम नहीं हो रहा है हाँ गोभी भी है ना

गोभी मिल जाएगी आपको बीस रुपये किलो हाँ उसको वह कम है ना तो बीस रुपये किलो बेच देंगे ठीक है हाँ उसमें भी आपको पाँच रुपये कम कर देंगे

अच्छा चलो दस रुपये किलो ले लेना आप दस रुपये किलो ले लेना गोभी